हैलो नमस्ते डॉक्टर साह्ब ठीक ऐ यरो इयां दंदें ई पीड़ां होई दियां सोचा निं कि इक बारी दस्सी गै लें कुंदा लग्गी दा रोज रातीं दाढ़ा पीड़ होंदी उठदी रातीं सौन बी निं होंदा ते कन्नै दंद बी फिड्डे होई दे सोचा दी ही कि तार पौंदी होग ते तुस अगर पाई ओड़गे ते में अप्वाईंटमेंट लैनी ते तुस कुस बेल्लै बौंह्दे अच्छा अच्छा शामीं ते आई जंदी ही बा मतलब में ना कॉलेज़ जन्नी होनी नी ते में ते शामीं गै पुज्जनी होन्नी उद्धरा ते भी में कोई गल्ल निं थुआढ़े कश मतलब ऐतवारें इ'यां आई जाह्गी ते थुआढ़ी क्लीनिक ऐ कुद्धर जेहे अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल निं में जल्दी आई जाह्गी ते टैस्ट बगैरा मतलब में थुआढ़े कशा गै कराए ते मतलब इ'यां बाह्रा बी होंदे लेकिन तुसें रक्खी दियां होनियां मशीनां चलो ठीक ऐ कोेई गल्ल निं इ'यां तुसेंगी केह् लगदा मतलब तार इ'यां सौखी पौंदी जां इ'यां पीड़ होंदी कोई गल्ल निं यरो मिगी इ'यां डर लग्गा दा हा महां खबरै किन्नी पीड़ होंदी होनी पैह्लें अ'ऊं दस्सदी गै नेईं ही मेरे दंद तां गै खराब होई गे हून बड़े गै खराब होई गे ते हून सोचा नी दस्सी गै लैं चलो कोई नी ठीक ऐ अ'ऊं ऐतवारें औगी ठीक